दाउ फिसिनायाव ओरैबायदि मोगा मोगि जायो दाउ बेमार स्र' थैलांजोबबा जों मुलिखौ बबाव मोनगोन बबाव मोना नागिरनाय जायो अमा लानायावबो अमा आदार गुन्दै एखनबा बायनो हाया एखनबा बेमार जानानै मुलि बायनो हाया अमा लाबा खस्थ' जायो एखमबा हाग्रा बंग्रा थास नागेर हैनांगौ जायो थास रुनानै गुनदै एखनबा बायनो हाया जुमाय संनांगौ जायो जुमाय संबाबो एखनबा जौखौ माबानो माबानो फान्नो हाफिनाबा जों अफ्रि जुमाय खर' मोनफिना एंखुर बायफिननो हाया बिदि जायो जुमाय संनायाव बन नांगौ अमा खस्थ' जायो